नमस्ते मैडम आइएगा फिफ्टी सेवन आइए आइए बैठिए अच्छा कितने तोले तक की चहिए आपको चैन क्या बजट है आपका अच्छा दो तोले तक ठीक है बैठे ये देखिये ये पाँच छः डिजाइन है आप पसंद करिए हाँ हाँ बिल्कुल मिल जाएगी ये देखिए बड़ी वाली थोड़ी मोटी भी है और अच्छी मजबूत है सिंपल चहिए आपको ये लीजिए हाँ ठीक है मैं सिंपल वाली दिखा ये लीजिए सिंपल है ये सिंपल सोबर बहुत अच्छी भी बहुत मजबूत भी है अच्छा ये दो तोला तीन ग्राम का है कंगन कैसे चाहिए आपको कितने तोले कितने तोले की चलिये मैं दिखाती ये देखिये कंगन ये है पाँच छः वैरायटी हैं आप पसंद करिए इसमें यह सबसे ज़्यादा मजबूत वाला है ये देखिये कैसा लग रहा है ये हाँ हाँ एक दो डिजाइन और है मैं दिखा देती हूँ ये देखिये ये है एक डिजाइन एक डिजाइन यह है आपको जो भी पसंद आए अच्छे मजबूत मजबूती भी है इनमें बनवा तो देंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा फिर भी दस बारह दिन तो लगेंगे ठीक है ठीक है अच्छा चलिये दिखाती हूँ मैं अच्छा ये देख ये देखिए ये लाइट वेट की है ये थोड़ी हैवी है आप जो भी पसंद करें नहीं नहीं डायमंड नहीं है वो दूसरे नग हैं ई डी वगैरह लगता है वो है हाँ हाँ और देख लीजिये ये हैं और ये वाला ले जाइए आप यह बहुत अच्छा है मजबूत भी है फाइल देखने वाली हाँ हाँ मिल जाएगी ना हाँ हाँ आप कल लेकर आ जाइए ना उनको आप उनको लेकर आ जाइए तो और अच्छा रहेगा बार बार आना नही पड़ेगा एक बार में ही ठीक है ना तो यह कंगन और ये चेन अभी ले जायेंगी आप चेन एक लाख पाँच हजार की नहीं सोने में कहाँ कम होता है पहचान के हैं एक लाख पाँच हजार है तो आप एक लाख पाँच सौ रुपए कम कर दीजिए एक लाख साढ़े चार हजार दे दीजिए ठीक है ये लीजिए आपकी अंगूठी आपकी चेन और ये बिल ओके और आइयेगा हाँ जी हाँ